میں گیمین کمیٹی کا حصہ ایک بار بہت بہت پہلے لی ہوں جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرتی تھی اس وقت گمن کمیٹی کا حصہ مجھے بنایا گیا تھا اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہر لوگ کو ایک بار کم سے کم دو کمینیٹی کا حصہ ہونا چاہیے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں مجھے سب سے اچھی یہ لگی کہ کسی کسی بھی کھیل کو کیسے مینز کرے جائے اور اور کیسے کھلایا جائے اس کی پوری جانکاری ملتی ہے اس لیے ہر لوگوں کو ایک بار گیمنگ کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے